नमस्ते सर हाँ बोलिए जी हाँ नेनुआ है लौकी है भंटा है कोहरा है धनिया है

देखिए नेनुआ मिलेगा आपको पंद्रह रुपये किलो भंटा मिलेगा आपको चालीस रुपये किलो गोभी भी है तीस रुपये के एक फूल है और करकल्ला भी है हर चीज का अलग अलग रेट है सर

हाँ शिमला मिर्च भी है शिमला मिर्च भी है मिर्च भी है वो वाला अच्छा है क्वालिटी का हाँ सें हाँ सेम सब्जी है सारी आपको भी कितना चाहिए सर आपको अच्छा आप दुकान खोले है सर बेचने के लिए छः ये आपको यहाँ सजेस्ट दिया जाएगा पूरा जो भी है आपको परसेंटे में पूरा जो उनका पूरा सब्जी आपको अच्छा रेट में दिया जाएगा कि आप कस्टमर को दे सके अच्छा है आपको अच्छा दे सकें कि जो आपका दूकान भी चले हमारा भी चले आपको अच्छा रेट में सब कोई सब्जी आपको दे देंगे पूरा हाँ धनिया के लिए लहसुन प्याज भी पड़ा है हमारे पास अगर आपको प्याज भी चाहिए तो बोल दीजिए लहसुन भी चाहिए सर बोल दीजिएगा हाँ सब है सर

सर आप आइएगा एक बार हमारे के यहाँ कम ही रेट में सर आपको दे दूँगा कि आपको जो बेचने में आपको फायदा हो और घाटा ना हो कि आपका दुकान भी चले हमारा भी वो कुछ प्रॉफ़िट मिलेगा बट थोड़ा मोड़ा सर आप पर रखेंगे उसके बाद अप वो अच्छा रेट दे देंगे की आपको घाटा ना हो क्योंकि नुकसान हो जाएगा गर्मी में नुक्सान हो जाएगा तो फिर कौन अथवा करेगा जी देखिए गोभी का अलग सा रेट रहेगा वो जो हमेशा है वो परकल्ला होता है उसका अलग है भंटा का रेट अलग बता दीजिए ऐसा लगा की अच्छा आपको शिमला मिर्च चाहिए तो आपको मिल जाएगा सर इसके बाद हमको ये जो बोलते हैं लहसुन भी मिल जाएगा प्याज जी आपको रेट को अच्छा लगा के देंगे आपको इधर मार्केटिंग में कहीं नहीं मिलेगा जितना सस्ता हम आपको सर दे देंगे कि आपको मार्केटिंग में सर कहीं नहीं मिलेगा आप बगल बगल कटहल का रेट बता ही दिए हैं दोनों हैं आपको जितना सस्ता हम कर दे रहे हैं न आपको कहीं नहीं मार्केटिंग भी नहीं मिलेगा अच्छा रेट में आपको आप देखेंगे तो तुरंत आप बेचने जाएगा नुक्सान भी नहीं होगा अगर नुक्सान होगा उन्हें लायक रहेगा तो आपको नहीं देंगे हम ना नेनुआ भी है नेनुआ भिंडी है हाँ हो जाएगा सर नेनुआ भी है भिंडी भी है आजकल भिंडी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं सहजन का भी सब्जी खा रहे हैं बैंगन भी है करेला भी है अच्छा मार्केट में बहुत अच्छा है नमस्ते सर डएगी़